مذہب سیاحت کو پربھاوت کر سکتا ہے کیونکہ الگ الگ مذہبوں کے لوگ الگ الگ سنسکرتی پراپرم پرا اور ریتی رواجوں کو فالو کرتے ہیں کچھ جگہیں جہاں ملک باہر سے لوگ آتے ہیں ان میں دھارمک پرتیودھ یا سماجک انتر ہو سکتا ہے جو کبھی کبھی سمسیوں کا کارن بھی بن سکتا ہے ایسے پردرشن میں سمجھوتہ اور سماشیلتا سے مذہب اور سنسکرتی کے مادھیم سے سم سمسیوں کا سمادھان ہو سکتا ہے